हैलो हाँ जी हम पातेपुर थाना से बोल रहे हैं थाना अध्यक्ष जी जैसे अभी आचार संहिता लागू हुआ है लागू है तो उसमें जैसे हमें जनकारी चाहिए कि जैसे आप लोग के गाँव में कानून व्यवस्था सही ढंग से है कि नहीं है सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है

अच्छा अच्छा तो इसीलिए ना हम जानकारी लेना चाहते है कि जैसे हमारे क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी परेशानी में तो नहीं है जनता या पुलिस वाले से पुलिस वाले नहीं जा रहे हैं यही न थाना से कोई आदमी नहीं जा रहे है वहाँ ऐसा भी है दारू तो बंद है यहाँ बिहार में तो सब ठीक है इसपर हम देखते हैं ध्यान दे रहे हैं बाकी और कोई परेशानी है तो बताईए अभी और कुछ परेशानी थाना बलगांव थाना से बोलते है उसको ध्यान देगा वो इसीलिए हम कॉल किए है कि सर्वे कर रहे हैं हैं तो धमकी दे रहा है ठीक है हम जानकारी लेते है और उसके बाद फिर कारवाई करते हैं वैसे वैसे आप कौन पंचायत के हैं वैशाली पंचायत के वैशाली अच्छा अगरैल पंचायत से है यह यह जो राजेश सिंह राजेश सिंह जो आया है दरोगा आया है तो ये नहीं ध्यान दे रहा है यह तो सुना है कि अच्छा इ इसका लॉ एन आर्डर तो बढ़िया रहता है ठीक है हम उसको हम ध्यान देते हैं कार्यवाही करते हैं ठीक